हां बीर सुन में इक नमां फोन नंबर ते हून में इसी डिजी लाकर पर अपडेट करनां ऐ ते मीं आंदा नी ऐ जार में ते अपने कमरे च आं मीं ते पता नी ऐ कियां करना ऐ तूं इक कम्म कर मीं दिक्ख कालेज़ कन्नै असैं गल्ल बात करनी होंदी ऐ उद्दर डाक्यूमैंट बी चाही दा होंदा ऐ ते डिजी लाकर पर कियां अपडेट करदे इसी कियां अपडेट करना इसी नम्बर गी मिगी दस्सी ओड़ जार कम्म होई जाना मिगी दस डिजीलॉकर पर कियां अपडेट करना अपडेट करना अपनी नंबर